पंज एप्रैल उणिवीह सौ चालीह सत जैनवरी उणिवीह सौ सतरि छह जून इहे ॿ हज़ार वीह हिकु ऑक्टूबर ॿ हज़ार हिकु ॾह नवैम्बर ॿ हज़ार ॿावीह